मां हमेशह स्कूल में कॉंप्टीशन डोड़ में भाॻु वठंदी हुअसि ऐं डोड़ण में मां ॾाढी तेज़ु हुअसि जो मां घणो करे त मां सेकिंड ॿियो नंबर ते मां ईंदी हुअसि पर कंहिंखे इहा ॻाल्हि कोन वणंदी हुई त जेके ॿार ॿिया हुआ त मूंखे धिक्को ॾेई विया त मां किरी पियसि पोइ मूंखे गोॾनि में चोट लॻी वरी मां उथी करे वरी डोड़यसि मूं हार कोन मञी तंहिं खां पोइ बि मां चोटूं खे ॾिसी अणॾिसी करे करे हमेशह मां डोड़ में भाॻु वठंदी रहियसि ऐं अवल नंबर ते ईंदी हुअसि